आसामनि सुबुंफोरा माबोरै गावसोरनि हारिमुवारि मोनबोनाय सम्पथिखौ फालियो बेनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों आसामनि सुबुं महरै जेनेबा जोंनि बर' हारिफोरा हारिमुवारि मोनबोनाय सम्पथिखौ जेरै जोङो बैसागुफोरखौ बोरै फालियो बेनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों बैसागुखौ बोथोरारि रंजानाय फोर्बो महरै जोङो जेनेबा बोथोरारि रंजानाय फोर्बो महरै जों बेखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै बा गोदान बोसोरखौ बरायनाय बेफोरबायदि रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो सैत्र दाननि जोबथि साननिफ्राय बैसाग दाननि स्नि दाइन सानसिम बे बैसागुखौ खुंफुंनाय जायो आरो बैसागुखौ खुंनाय नेमाव जेरै जोङो बिदिनो मानसि बैसागु सैमा बैसागु बेफोरबायदि जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो बेयाव गोबां जेनेबा नेमफोर दं जोङो बेयाव जेनेबा गेदेरखौ सनमान लानाय उन्दैखौ अन्नाय होनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो माखासे जेनेबा बर'फोरनि मोसानायफोर जेरै जोङो नख'र नख'र थांनानै बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला ज'मा ज'मा नख'र नख'र मोसानानै मागिनाय बेफोर बायदिखौबो जों नुनो मोनो आरो नख'र नख'र जौ संनानै जेनेबा बेफोरखौ लोंनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनो बिदिनो जोङो बैसागुखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जायो आरो जेनेबा बैसागु बोथोर बे समावहाय बिफां लाइफां खिलियो बिफां लाइफांफोराव बिलाइ खिलियो बेफोर बायदि रानखांनाय हा फोरावहाय जेनेबा गिसि सिदोब अखाजों सिनानै मोजां थाजिम महर लायो बेफोर बेफोरखौ लानानै माखासे सल' सुजुना रोजाबनानै मोसानाय जायो आरो दैज्लांनि समावहाय जों जेरै माइ गायनाय फुनाय सम जायो बे समाव बेस्थ' गासिबो जायो बेफोरखौ लानानै बो सल' सुजुनानै खन्नानै मोसानाय जायो आरो बिदिनो रंजा बाजा बैसागु बैसागुखौ बिदाय होयो आरो आरो गायनाय फुनायाव गासिबो मुखुब जाजोबो बेफोरखौ जों फालिनायखौ नुनो मोनो बैसागुखौ बिदिनो आरो बैसागुनि अनगायैबो जों माखासे हारिमुवारि मोनबोनाय फोर्बो जेरै जों न'आव मायनाव बरायनाय बा कार्तिक गासा सावनाय ओंखाम गोरलै जानाय बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनो